सरकार खे अहिड़ा कानून कढणु खपनि जंहिं मां शहर में शांति बरकरारि रहे ॾोहे खां सवाइ रस्तनि जे रिहाई इलाक़्ननि में कैमरा लॻाइण घुर्जनि जीअं त अॼु जे दौर में बेरोजगारी वधी रही आए माण्हुनि खें कोविड खां पोइ खारण खाइण लाइ कोन आहे त हू हुन खां हुननि जो पैसो कमाइण लाइ चोरी चकारी पुर लुट कनि था अॼुकल्ह औरतुनि लाइ सोनु पाइण वॾी मुसीबत ऐं जानलेवो थी पियो आए तंहिं करे सरकारि खे रोज़गार जा ज़रिया कढणु घुर्जनि पढ़ाई लिखाई ते रेहाती ॾिनी वञे जंहिं मां हू पढ़ी लिखी पंहिंजो कझु रोज़गार करे सघनि ऐं ॾोहनि खां परे रहनि